हँ तऽ दिलखुश जी कतऽ छियै आइ स्टेशनपर कहलियै की लेकिन अररिया स्टेशनपर मानि लिअ जे जो अच्छा होटल उटल छै की कनियाँ सब छै ने हँ हँ हँ आ चाय ओके दोकान सब बढ़िऑं सब छै ने बढ़िऑं बढ़िऑं सब दोकानके नाम बताबियौ तऽ हँ हँ अच्छा आ ओ सब खाना बढ़िऑं सब मिलै छै ने ओ अररियाके स्टेशन केहन छै अच्छा बहुत अच्छा छै ने अच्छा अच्छा उपर उपर देने ओ औभर ब्रीज बनल छै की ओ जेनाकि ट्रेन सऽ अयलै तऽ मानि लिअ नीचाँमे लागल छै तऽ यात्री जे छै तऽ ओ पार जेतै कना जेतै एहि टाइम देखही ओ तऽ उहए मतलब ट्रेन एलै निच्चामे लागल छै आओर ओभर ब्रीज महक जे ओहिपर चढ़ि कऽ लोक ओहि पार जा रहल छै सब सुबिधा छै ने अच्छा स्टेशन सऽ कतबा हटिए मानिके चलियौ होटल सब छै नजदीकमे की दूरमे ओ अच्छा अच्छा नजदीकोमे छै हमरा ई बताबू फल फूलके दोकान सब छै बढ़िऑं की अच्छा हँ सब सुबिधा छै अच्छा ओ अच्छा तऽ नाश्ता सिँघाड़ा उँघाड़ा लिट्टी उट्टीके दोकान ई सब हूँ हूँ

ओ हो हो सिँघाड़ा लिट्टियो सब मिलै छै ने आ स्टेशनपर पुराना ही होटल छै लगोमे की आओर नहि ओ छै अच्छा ओभर ब्रीज जे बनलै कतेक पहिले बनल छै ओ आ चारि पाँच साल भए गेलै